हेलौ नोंथां नों नों जायख्लंनि बिफाना नोंथांनि गथ'वा लोमजादों दा आंनि अफिसाव दङ नै दा नोंथाङा बहा दं नोंथांनि फिसालायाथ' इसे गोसा लोमजादों खनसे गोबादों आरो मोदोमा जोबोरैनो दुंग्लाबनानै दङ दा नोंथाङा बहा दं नों

जागोन दे आं नोंथांनि फिसालाखौ आंनि अफिसावनो लाखिगोन नोंथाङा इसे थाब फैनोल' नाजादो आं थेब्लेटखौ गदसेफोर जाहोनानै दोनसिगोन आरो नोंथाङा दा इसे थाबैनो फैनो नाजा न'आवहाय बियो मालानिफ्राय फोर लोमजानानै दंमोन नामा मानसिया इसे सिगांनिफ्राय लोमजादों नामा दा फैनानै स्कुलाव फैनाय लोगो लोगो बियो लोमजाखांनानै गोबाबाय आरो जोबोर सिरियास द्रायथ' नङा इसे सिरियास जादों आरो औ औ इसे थाब फैनो नाजादो नोंथां गथ'वा इसे थाबैनो हसफिथालफ्राव लाङोब्ला आराम जागोन बेखौ खिन्था हरनाय जाबाय

औ औ औ खिन्थाहरनाय जाबाय स्कुलावहायनो आंनि अफिसावनो दायरेखनो नोङो दा सम मोनोबा फैब्लानो जाबाय औ औ दे